ہیلو ڈاکٹر نعیم بول رہے ہیں سر ہماری کمپنی میں جو ہے ٹیب پلیٹم ڈکس بنائی ہے سر اس کے بہت بینیفٹ ہیں اس سے جو ہے آدمی کو تکلیفوں کی پریشانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ دیتی ہے اور آپ کو چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیسن ہمارے پاس اویلیبل ہے اچھا کر سر اس کے اس کے جو بہت زیادہ فائدے ہیں یہ تو ایک تو ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہے اوپر سے ہی جو ہے ایکسٹرا جو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہیڈ ایکیک ہے یا کوئی اور پریشانی ہے پیٹ میں پین ہے یا سویلی ہے اس کے اندر بھی یہ کام کرتی ہے ڈرگس اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے پیشنٹ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی میڈیسائن ہے کمپنی میں اس کو ائل کرا ہے کافی سالوں بعد جو ہے یہ ڈپت ہوئی ہے ہیلو آپ کون ہیں آپ جو اس کو استعمال کریں ہماری کمپنی جو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے اس پہ ففٹی پرسینٹ اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو ہم آپ کو دیں گے اور اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے اور یہ آل اوور اس پہ پیٹینٹ ہے یہ یہ دوا میڈیسائن جو ہے پیٹینٹ ہے آل اوور انڈیا میں بھی اور یہ یو ایس سے بھی پیٹینٹ ہے ہاں اور یہ اسی کورس جو ہے بالکل مارکیٹ سے ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پر ہے اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے ڈائریکٹ تو مارکیٹ سے لیں گے تو آپ کو مہنگی پڑے گی لیکن ہم کمپنی سے دے رہے ہیں اپنی تو آپ کو اس پہ ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مل جا وہ جو ہمارے پاس یہ میرے پلیٹین جو ہے یہ بیس ہے میڈیسائن ہے یہ ابھی اس کے اوپر ٹرائل بھی چھل رہی تھی اس کی ٹائل ابھی ختم ہوئی ہے اور ابھی یہ مارکیٹ میں دوا میڈیسائن آئی ہے ٹھیک ہے آپ کے ٹھیک ہے سر اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس میڈیسن کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے یہ جو ہے سائیڈ سائیڈ افیکٹ ٹوینٹی پرسینٹ بھی نہیں ہے اس کا سائڈ افیکٹ تھوڑا بہت نامینل سائڈ افیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہر میڈیسن ختم کرنے کے بعد فوراً ختم چلا جاتا ہے جی ہماری کمپنی جو میڈیسائن بناتی ہے وہ جو ہے ففٹی پرسینٹ جو ہے میڈیسائن کے اندر سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو سر